नमस्कार नमस्कार क्या ले कौन सी सब्जी लेना है आपको सब्जी हमारे पास सब्जी हर चीज की तैयार है जो चाहिए सब्जी ले लीजिए नेनुवा हुआ कोहड़ा हुआ लौकी हुई जो भ्राइटी चहि कोंहड़े जो हैं पचास रुपया किलो

नेनुवाँ जो है पाँच रुपया किलो

दस रुपया किलो पाव रेट हम रेट लगा देंगे आपके लिए सस्ते रेट लगा देंगे

हाँ तब सब्जी हम आपको लगा देंगे मार्केट से सस्ती लगा देंगे आपको जो लेना है बताइए वो कितना लेना है कितना कितना

अच्छी सब्जी हमारे पास तैयार है अच्छी से अच्छी सब्जी है और क्वालटी भी है नंबर एक की है सब्जी की

हाँ परोरा भी पैदा होता है देशी परोरा पैदा होता है परवल है इस समय पंद्रह रुपया किलो आँटा आँटा हम बारह रुपया तेरह रुपया किलो है

और जो भी टमाटर है इस समय पाँच रुपया किलो कः करैल ये करैली है करैली है जो दस रुपया किलो है पालक जो है पाँच रुपया किलो है

भिंडी का रेट इस समय दस रुपया किलो चल रहा है थोक रेट इस समय है तीन चार सौ रुपया कुंटल यही सब नहीं नहीं गाई गाजर गाजर का है इस समय आठ रुपया किलो है फुटकर होलसेल है जो है इसका पाँच सौ रुपया कुंटल मुली भी पैदा है मुली का भी कीमत है इस समय दस रुपया किलो है और थोक लेंगे तो उसको आठ लगा देंगे नमस्ते